भारत हादराव हाजो हायेन दैमा दैसा बेफोरबायदि जायगाखौ लानानै बोथोरा आलादा आलादा जायो जोंनि सा सानजा भारताव बोथोरा आलादा खोला भारताव आलादा साहा भारताव आलादा सानजा भारताव आलादा सोनाब भारताव आलादा सा सानजा भारताव भारतनि हाजो जायगायाव बांसिनानो गुसु जायो बोथोरा गोजां बोथोराव बाराद्राय गुसुनि जाउनाव बरफ सोमजियो हाजोया बरफ सिरिनायबो जायो गोलोम बोथोरनि समाव जायगा जायगा हाजो ओनसोलाव बाराद्राय अखा हायोब्ला हाजोया गिसिखायो जायखौ जोङो लेन्द स्लाइद होन्नानै मिथियो बिदिन्थि बायदियै सिक्किम अरुणाचल प्रदेश मानालि दार्जिलिं बायदि बायदि जोंनि भारताव राजस्थान बायदि जायगाया बालाहामा जेराव दैखौनो नागिरबाबो मोन्नो नागिरा बेबायदि जायगायाव बोथोरा बांसिनानो गरम जायो राजस्थान बायदि जायगायाव द' दाननिफ्राय बांसिन मा होनो गरम गोलोम बोथोर जायो

जोंनि आसामा मोनसे बांसिनानो जायगाया हायेन आसामा हिमालयानि मोनसे फुटहिल्स जायगा आसामाव दैज्लां बोथोर समाव बाराद्राय अखा हायो अखा हानायनि जाउनाव दैमा दैसा गासैबो देरजोबो बाराद्राय अखा हानायनि जाउनाव दैमा दैसा देरनायजों जोंनि बान्दोफ्रा एखनबानि समाव बायो बायफ्लांनानै गुबुन मोनसे दैजों लोगो लायो बेबादि दैजों गुबुन मोनसे दैजों लोगो लानायजों जोंनि दैमा दैसा देरनायनि जाउनाव आसामाव दै बाना जानानै फैयो बोसोरफ्रोमबो दै बाना जानायनि जोंनि आसामाव गोबां धोन सम्फथिया दंस' जानायखौ जोङो नुयो जोंनि सोनाब भारताव लैथो लैथोमायाव माब्लाबानि समाव गोबां बारहुंखा बोथोर जानायखौ जोङो नुयो बारहुंखा बारनाय बोथोर जानानै जोंनि न' धोन सम्फथि बायदिसिना दंस' जानायखौबो जों नुयो जोंनि भारताव कास्मिर बायदि जायगाया जोबोर गुसु आरो थानोबो बयबो मोजां होन्नानै बुंनाय जायो भारतनि कास्मिर जम्मु मानालि सिक्किम बिदि हाजो ओनसोलाव गोलोम बोथाराव जोबोर मोजां बेरायनो मोजां थान्दा गुसु जायो